हमरा जीवनमे लगभग चारि पाँच साल पहिने इन्टरनेटके क्रान्ति शुरू भेल जब जिओ अपन सीम लॉन्च कैलकै ओहिसँ पहिने इन्टरनेट काफी महगा रहै लोक फोर जी फोन ओतेक नहि खरिदैत रहै दाम बहुत महगा रहै जबसँ जिओ अपन सीमके लॉन्च कैलकै आओर अपन जे फोर जी इन्टरनेटके जे पैक छै ओकरा सस्ता कैलकै लोग डिजिटल क्रान्तिपर प्रेरित भए गेलै आदमी सब मोबाइल खरीद कऽ ओकर बढ़िआँसँ उपयोग करै लगलै जाहिमे कोनो न्यूज जानैके लेल हमरा पेपर पढ़ै पड़ैत रहै एकदिन बाद ओहुमे हमरा किछु इन्फोर्मेशन बहुत तरहके इन्फोर्मेशन रहै जे ओहिपर नहि मिलैत रहै जेना ओकरा हम मोबाइलमे तुरत देख सकैत छियैक गूगलपर जेना हमरा कोनो प्रश्न छै तऽ प्रश्न हमरा नहि आबैत छै तऽ ओ हमरा या तऽ हमरा कोनो बड़ा आदमी बता सकैए मास्टर बता सकैए आओर ओहि समयमे मास्टर एवलेवल नहि रहै तऽ हमरा ओकरा बादमे पूछै पड़ैत रहै आओर मोबाइल मलतब सब ओकरा तुरत गूगल कए कऽ देख सकैत छियैक जेना इन्स्टाग्राम छै फेसबुक छै जेना लोक पहिने घुमै लऽ जाइत रहै तऽ पते नहि चलैत रहै के कतऽ गेलै नहि गेलै की कऽ रहल छै तऽ आइकाल्हि कतहु लोक घुमैयो लऽ जाइत रहै कतौ जाइत छै छै तऽ ओ अपन फोटो लगाएकऽ फेसबुकपर डालि दैत छै एहिसँ पता चलि जाइत छै ओ आदमी कतय गेलै हँ की कए रहल छै ओकर लाइव अपडेट हमरा सबके सबकिछु मिलै छै आओर एकटा स्टूडेण्टके लेल ई सुनहरा भए गेलै कि पहिने जे रहै जब मोबाइल नहि रहै फोर जी तऽ कोचिङ्गके फीस जे रहै कॉम्पीटिशनके ओ बहुत हाइ रहै बहुत एक एक लाख रुपआ डेढ़ डेढ़ लाख रुपआ कोचिङ्गक ऑफलाइन कोचिङ्गकेँ लैत रहै जबसँ मोबाइलके क्रान्ति एलै हँ डिजिटल क्रान्ति ओहिमे ई फायदा भेलए कि वएह कोर्स हमरा अलग अलग प्लेटफार्मके मदतिसँ यूट्यूबसँ हमरा वएह कोर्स बहुत सस्तामे दस हजारसँ पन्द्रह हजार ओहोसँ कममे हमरा ओ कोर्स मोबाइलेपर हमरा बढ़िआँ बढ़िआँ मास्टरसँ भेट रहल छै तऽ ओइ क्रान्तिसँ हमरा बहुत फायदा भेल अछि बहुत बुझियौ तऽ बहुत टाइम हमरा ओहि क्रान्तिसँ बचै छै